टे हज़ार अठ सौ सत हज़ार नव सौ हिकु लखु पंज हज़ार टे लख ॾह हज़ार सत लख पंज हज़ार